बेरोजगारी तो अपनी चरम सीमा पर है जिस तरीके से सरकार ने कही थी कि वो रोज रोजगारी बेरोजगारी को हटाएगी इतने करोड़ रोजगार पर ईयर देगी उस मामले में तो सरकार फेल हुई है हैना और जहाँ तक मैंने देखा मेरा एक फ्रेंड है ऑडेनेन्स में काम करता है तो बताता रहा बोले यार जब मैं भर्ती हुआ था तब बोले बारह हजार से चौदह हजार लोग होते थे और आज की डेट में बोले दो ढाई हजार लोग ही है और काम लगभग उस समय से इस समय चार गुणा ज़्यादा बढ़ गया और बोलें लेकिन मैन पावर नहीं बढ़ा मशीनिंग पावर बढ़ा दिया उनरे लेकिन मैन पावर नहीं बढ़ाया वर्क लोड इतना है कि मतलब काम पूरा टारगेट पूरा हो ही नहीं पाता है समझ लो मतलब हमको पैंतीस सौ करोड़ का बोले या चार हजार करोड़ का ऐसा टारगेट मिलता है बोले मतलब फिफ्टी परसेंट ही एचीव हो पाता है और जरूरत है क्योंकि काफ़ी सारी मशीनें खाली पड़ी है ऐसा है वैसा है बोले की मतलब फिर भी हाथ में बोलें पाँच हजार बोले उस बोले हमारे सेक्टर में इतने लोगों की जरूरत है कि हमारे यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए और ऐसे बोले फोट्टी करीबन वो है तो भाई केल्कुलेशन जैसे अगर करा जाए तो मतलब दो लाख ढाई लाख तो सिर्फ भर्तियाँ और सिर्फ ऑर्डिनेन्स सेक्टर में होनी चाहिए फिर मेरे हिसाब से कि इतना होना चाहिए भाई टारगेट अचीव करने के लिए और सेना है सेना में भी भर्ती सेना की ताकत भी बढ़ानी चाहिए कि ताकि दूसरी देश से हम थोड़ा सा इस्ट्रोंग भी रहें सेना में भी एक रोजगार मिलता है पुलिस है इस्कूल है कॉलेज इस्कूल कॉलेज खोलने चाहिए कंपनियाँ हैं फोरेन से मतलब जो अपन बाल करते हैं कंपनियाँ के नई नई कंपनियों अगर हमारे यहाँ पर खड़ी होती इंडस्ट्रियाँ खड़ी होती तो उसमें भी रोजगार मिलते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि इस तरीके से हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं उस उस पद्धति पे काम ना करते हुए उस बारे में बहुत सिरीयसली सोचना चाहिए उस उस संबंधित जो व्यक्ति है उस वो डिस्कशन करना चाहिए कि किसी प्रकार से हम नौकरी देंगे क्योंकि एक नौकरी जब किसी परिवार में किसी एक बंदे को नौकरी मिलती है तो कहते है कि उसकी आने वाली सात पीढ़ियाँ समझदार होती है इस तरीके से हम हमको कहा जाता था ऐसा और नेचुरल सी बात है कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है अच्छा कमा रहा है तो वो अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है अच्छा शिक्षा देता है अच्छे इंसान बनाता है तो वो आगे चलके समाज में वो फिर अपने बच्चे को फिर वो अपने बच्चे को ऐसा करते करते मतलब दो तीन पीढ़ी तो फिर भी समझदार ही रहेगी कि भाई ठीक है रोजगार है तो सब कुछ अच्छा है और रोजगार जब नहीं रहता है व्यक्ति के पास तो फिर वो दूसरे तरीके क्योंकि पैसा तो जरूरी है उसको पैसा कमाना तो वो दूसरे तरीके से करता है कुछ कहीं क्राइम में चला जाएगा कहीं कुछ कहीं कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करता है तो सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए तो एक करना चाहिए कि किस तरीके से अच्छी एक आमदनी हर आदमी कमा सकें इस बारे में विचार करना चाहिए और मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें होनी चाहिए इस तरीके से